गाँवमे जे छै की कहै छै हर तरहके खेल छै मतलब जेना भए गेलै गुल्ली डण्टा गुल्ली आओर जे क्रिकेट कबड्डी मतलब आओरसभ खेल खेलै छै महिलासभ जे छै रातिमे की कहै छै जे ओकरा कहै छै जट्टा जटिन ओ एक तरहसँ खेले कहै छै ओसभ खेलै छै गाँवमे जे छै गाँवके खेल किछु अलग छै आओर शहरके खेलमे जे छै जेना शहरमे वॉलीबॉल भए गेलै क्रिकेट भए गेलै मतलब की कहै छै आओर की कहै छै शहरमे शहरोमे होइ छै कबड्डी मतलब क्रिकेट वॉलीबॉल आ इसभ खेल होइ छै आ गाँवमे जे छै की कहै छै आ गाँवके खेल किछु अलग तरहके होइ छै बच्चासभ जे छै मतलब ओकरा कहलक कबड्डिओ होइ छै कए रङ्गके चारि रङ्गके पाँच रङ्गके गाँवमे आओर गाँवमे जे छै हर तरहसँ आ हर तरहके खेल खेलै छै बच्चासभ आइ काल्हि जे छै बच्चासभ जे छै बैट बॉल लए कऽ मतलब गाँवमे जे छै पड़तीओ खेतमे जे छै पलेन करि कऽ खेलय लागै छै आ आओर गुल्ली डण्टा जे छै बनाए कऽ बाँसके बत्तीके बनाए लै छै आओर ओहोसँ गुल्ली डण्टा खेलै छै आओर गाँवके बच्चासभ आओर शहरके बच्चा लोक आयल तऽ कहलक ई कोन खेल भेलै गाँवके तऽ गाँवके खेल भेलै आओर शहरके खेल जे छै शहरके खेलमे जे छै अलग तरहके खेल होइ छै एहि लऽ कऽ जे छै गाँवमे जे छै गाँवके खेल जे होइ छै किछु अलग तरहके होइ छै गाँवमे मतलब ओहिमे ओ मतलब हर तरहके खेल इसकुलोमे आइ काल्हि जे छै से गेल तऽ टीचरसभ शहरके खेलके तरह गाँवमे खेल करवाबै लए चाहै छै कहलक अइसा खेल अइसा खेल जे छै बाहरमे खेलल जाइ छै शहरमे आओर गाँवके खेल जे छै हर तरहके छै इस तरहसँ जे छै गाँवमे जे छै खेलल जाइ छै